आं फुंनि समाव थाब सिखारनानै ओंखाम ओंख्रि संनो मैगं थाइगं गैयाबा टाइमाबो हाखवा जायोबा आङो ओंखामजों लोगोसे दावदै आलु रुफानानै बानलु सावना दुनदियाजों बानलुजों सिफ्लेनानै आलुखौ रुनायखौ बानलुजों दुनदियाजों लगायनानै बाथोन खालामनाय जायो आरो दालि ओंख्रै संनानै बायगन बाथोन एवनाय एवनानै बायगनखौ फिसा फिसा हाफ्लेनानै थाब मोन्नायबादि सामब्राम बानलु होनानै एवयो बिदिनो थाब जानायबायदि टाइमा हाखवाबाथाय संनाय जायो